गुजरात में वापारी खेत्र जेको आहे उहो समाज सां ॾाढो जुड़ियलु आहे ऐं धरतीअ सां जेको चवंदा आहिनि न अर्थ टू टच टच अर्थ भई ज़मीन सां जुड़ियलु हुजनि जेके उहे उन हिसाब सां पंहिंजे धंधे खे वापार खे वधाईंदा आहिनि जीअं फैक्ट्रियूं बि आहिनि त पहिरियों जेको आहे सो उन जो पर्यावरण जो ध्यानु कंदा आहिनि पर्यावरण जो माना भई उन में हवा पाणी ख़राब न थिए ऑक्सीजन ख़राब न थिए कार्बन डाईऑक्साइड वधीक न निकिरे या फैक्ट्रियुनि मां कार्बन डाईऑक्साइड निकिरे थी त पहिरियों उहे अॻ में ई ओड़ा

चिमनियुनि सां उहो धूओं जाम मथे ते या उन धूएं खे कंट्रोल कनि जेतिरो घटि थी सघे उहो घटि धूंओ निकिरे जीअं पर्यावरण मौसम ख़राब न थिए ऐं माण्हुनि खे तकलीफ़ न अचे ऐं अहिड़ियूं फैक्ट्रियूं हूंदियूं त चङो शहर खां चङो पंज सत किलोमीटर परियां वञी खोलिनि ऐं शहर में जेके आहिनि से अहिड़ियूं खोलिनि जंहिंमां कंहिं इंसान जो पशु पक्षीअ जो जानवरनि जो नुक़सान न थिए त अहिड़ी जीवन शैली हिते गुजरात में अपनाई वेंदी आहे ऐं जंहिंजे करे हितां जा लोकल माण्हू कुझु लोकल वापारी बि ख़ुशि उन्हनि सां समाधान सां गॾिजी करे भाइपो करे पिया हलंदा आहिनि ऐं उन जो जेको जीवन जो जीअण जो तरीक़ो आहे ईअं पियो लॻे त भई राजा महाराजाउनि जो तरीक़ो आहे त हीअ जेके ॻाल्हियूं नंढियूं नंढियूं आहिनि पर जीवन जे जेका असांजो रोज़मरह जो जीवन आहे जेका उन खे हिकिड़ो ॾाढो सुंदरु रुप थो ॾियनि त हू बि सम्झे थो भई कीअं जीवन जी जंहिं जीअं भई माण्हू बीमार थींदा त उन जे फैक्ट्रीअ ते बि असरु पवंदो धंधे ते बि असरु पवंदो त हू पहिरियों खां हीअ प्लानिंग हुननि जे अंदरि में एतिरी जाग्रति हूंदी आहे इहो अहिड़े नमूने सां वापारु कनि जीअं भई हर कंहिंजी जीवन शैली सुखदाई हुजे